ہمارے خیال میں ٹیکنالوجی ہمارے ثقف اور دنیا کے دیکھنے کے طریقے کو بدل رہی ہے اس سے ہمارے بہت سے فائدے ہیں اور ہمارے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں اور بہت سی ضرورتیں ہمیں کام آتی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے اس سے ہم اپنے ٹرین کا وقت جیسے کہ ایک یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آج کل موبائل ذریعہ ہے موبائل کے ذریعے ہم اپنی ٹرین کا پتا بھی لگا سکتے ہیں کہ کہاں پر ہے کتنے دیر میں آئیں گی اس سے ہمیں آسانی ہوتی ہے اور وقت سے وقت پر ہم اسٹیشن پہنچ جاتے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹرین بہت لیٹ ہوتی ہے اور پہلے چلے جاتے اسٹیشن اس کی وجہ سے وہاں بہت دقت ہوتی ہے اور آج کل جو ٹیکنالوجی زمانے میں آپ موبائل پر دیکھ لیجیے اور اس حساب سے اپنا نکلیے اور بہت سی چیزیں ہیں جو وقت ضرورت پہ کام آتی ہیں بہت سی ٹیکنالوجی آج کام دہ ہیں اور انسانوں کو بہت سہولت ہے